جیسا كہ آپ نے سوال كیا ہے كہ علی گڑھ ضلع كی آب و ہوا كیسی ہے موسم وہاں رہنے والے لوگوں كے روزمرہ زندگی كو كس طرح متأثر كرتے ہیں علی گڑھ كی آب و ہوا صحیح ہے یہاں جب گرمی ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جس كی وجہ سے لوگوں كو بہت سی پریشانیوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے جب ہوا چلتی ہے گرمیوں میں تو اتنی زیادہ گرمی ہونے كی وجہ سے كبھی كبھار ایسا لگتا ہے جیسے ہوا چل ہی نہیں رہی ہے اسی طرح اگر بات كی جائے سردیوں كے موسم كی تو سردیوں كے موس سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور برسات تو جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیكن جب نہیں ہوتی ہے تو بالكل بھی نہیں ہوتی اور یہاں پر مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس كے علاوہ یہاں پر پیڑ پودے بہت زیادہ ہیں پیڑ پودے زیادہ ہونے كی وجہ سے ہم پولیوشن جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں كیوںكہ یہاں كی ہریالی بہت زیادہ ہے